हेलो हाँ नमस्ते हाँ आप बोलिए समस्या मेरी तबीयत दो चार दिन से खराब चल रही है आ हमरा हमारे साइड से उठ नहीं जाता है गठिया जैसा प्राब्लम है

हाँ पैर से नीचे से मतलब कमर से तक दर्द है आप दवा बताइए हाँ गाठो गाठ दर्द है कमर तक हाँ कमर से तो उठ नहीं जा रहा है ठीक है ठीक है अब जाँच कराई थी उसका पैर का तो गठिया का रोग निकला

आप कहाँ आप परिचय बताइए आप कहाँ पर रहती हैं

अच्छा ठीक है इस बार हम आएँगे आपके यहाँ मिलने को

और तो कोई समस्या नहीं है डाक्टर साहब ये खाली पैर की है कमर की है

हाँ और कमर से उठ नहीं जा रहा है पैर से चल नहीं जा रहा है इससे हम परेशान हैं इसका इलाज कराए तो गठिया का रोग निकला ठीक है ठीक है ठीक है हम आए आएँगे आपके पास ठीक है नमस्ते

चलिए और कोई समस्या नहीं है यही क पूरे मतलब कमर से आ यही एड़ी से पैर से चलने पर ठेहुना घुटना सब दर्द दे रहा है ये सरकारी हॉस्पिटल में तो अभी हमने जाँच कराई थी हाँ जाँच कराई थी तो रिपोर्ट में गठिया निकला अच्छा ठीक है ये तो सब खाय तो हरियर सब्जी वब्जी खाई ला डाक्टर साहब और जौन बा तौन त हम खाते बाड़ी पंखा क हावा ओवा लगले से दर्द ज्यादा बढ़ जाले हाँ हाँ देर से जे मालूम होई शरीर में चूरा चूरा हो गया है डाक्टर साहब हाँ त यही गठिया क रोग हौ एही से हम परेशान हई हाँ तो डाक्टर साहब दवा देले हउअं खाए के लेकिन थोड़ा सा आराम है बस थोड़ा सा आराम है हं ऊ त डाक्टर साहब दवा चलउले हउअं बबुरी सरकारी वाले में हूं अ हं और वहीं जाँच कराए थे तो रिपोर्ट देखे तो बोले जे की हमें तुम्हारे पैर में गठिया है दवा चला रहे हैं और देखिए ठीक होगा क्या होगा भगवान जाने